एकटा हम चार्जर खरीदके लइली मतलब पैसा भी बेसी लाग गेलक महगा चार्जर दे देलक आब ओहिसे चार्ज एतना धीरे धीरे होइए कि मत पुछु मतलब चार घण्टा पाँच घण्टा चार्ज मे लगऽबै छी मोबाइलो न फुल चार्ज होइए एहन चार्जर तऽ बेकार लेला से हमरा कोइ फायदा न भेल महगो दे देलक आ ओ एतना ख़राब घटिआ चार्जर दे देलक कि मतलब वोल्टेज भी जादा ले घिचइए लाइन के वोल्टेज भी जादा घिचइए चार्ज भी नऽ दे पबैए मोबाइल तऽ हमर साफ खराब भए गेल छै एहन चार्जर दे देलक कि चार्जर पिनो हमरा लगइए कि मोबाइल के खराब भए गेल छै ओ तऽ एक तऽ महगा चार्जर दे देलक सए रुपैआके चार्जर के हमरा दू सए रुपैआ ले लेलक चारि सए रुपैआ ले लेलक उपर से हमरा चार्जर खराब दे देलक एकर कोइ मतलब ठीक न छै